भारत हादरा जाबाय मोनसे धोरोमारि हादर बेहाय गोबां रोखोमनि धोरोमफोर नुनो मोन्नाय जायो जेरै हिन्दु खृस्टियान इसलाम बौद्ध धोरोम बे बायदि आलादा आलादा गोबां रोखोमनि धोरोम नुनो मोन्नाय जायो बे बायदिनो बेनि खृस्टान धोरोमनि सिङाव गोबां रोखोमनि फिसा फिसा धोरोमफोर नुयो बिदिनो जेरै जोंनि हिन्दुइज्म धोरोमनि सिङावबो जोङो गोबां रोखोमनि फिसा फिसा धोरोमफोर नुनो मोन्नाय जायो आरो बे बायदिनो गोबां गावबा गाव खृस्टियान हिन्दु मुसलिम बेफोरबायदिनो सिङावबो फिसा फिसा रोखोमनि धोरोमफोर नुनाय जायो बेनि सोमोन्दोयै आरो आं मोजां मोन्नाय धरम' आ जाबाय हिन्दु धरम' बेखौ मोजां मोन्नायनि जाहोनानो जाबाय आं आंनि हिन्दु धरम'नि मानसिखा बेनि थाखायबो आं बेखौ मोजां मोनो नाथाय आं खावसे आलदा धरम'खौबो गाज्रि मोनो होन्ना बुंनाय जायाखै आं बेफोर बायदिनो गासिखौबो मोजां मोनो समान थाखो जोंनो नाहर जोबो आरो आं बेखौ यूनिटि इन डाइवारसिटिखौ लाखिनो थाखाय गोबां रोखोमनि माखासे हाबाफारिफोर मावनो नागिरदों एबा मावनो लादों बेफोरनि मादाव जोङो खौसेयै थानानै माखासे खामानिफोरखौ मावनांगोन आरो बे बायदिनो जोङो जयै खौसेथि रावनिबो हारिखौ फिसा फिसौ होन्नानै मुगैया लाबासिनो जों खौसे समान हिसाबै जों बेखौ समानै आवगाय लांनो नाजा नांगोन बे बायदिनो जोङो समाजनि आरो गावबागाव हारिनि फारसे जौगानायखौ नायनानै मावनांगोन बेफोरजों लोगोसे आरो जोङो गावबागाव धरम'नि बागै एबा गाव बा गाब धरम'नि सुबुंफोरनि सायाव जों माखासे जौगानाय खामानिफोरखौ मावलांगोन बेफोरजों लोगोसे जोङो जयै समानै जौगालांफानो नाजानांगोन बे बायदिनो जों खौसेथियै एबा जयै समान धरम' बा समान मानसि गावजोंगाव मुगैया लाबानो जों खौसे ज' थांनो नाजा नांगौ बेफोरबायदि जोंसो जोङो एसे यूनिटिफोरखौ लाखिनो हायो आरो आंनि साननायाव गोबां रोखोमनि माखासे आलदा आदबफोरजोंबो जों जयै यूनिटिखौ बाहायनो हायो जेरै न'फ्राव जोङो गावजोंगाव खौसेयै ज' रायलाय हमलाय दुखु सुखुखौ बानस' लायनानै एबा गावजों गाव खोनासं होलाय लायनानै बेफोरखौ जों खौसेयै हेफाजाब होलायनो हायो बेफोरबायदिजों जोङो जोंनि यूनिटिफोरखौ लाखिनो हायो आरो भारताव गोदोनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि धरम'फोरबो नुनो मोन्नाय जायो बेफोर जोङो दासिमबो खौसेयै जोङो जयै एबा खौसेयै जोङो जालांबाय थागोन आरो बेबायदिनो मोजां रुजु रुमुयै यूनिटिखौ लाखिलांनो हागोन होन्नानै आंहा मिजिंगथिनाय दङ'